मैं बहुत सी चीजों के बारे में लिखना चाहता हूँ बहुत सी बातें हैं जो समाज को बताना चाहता हूँ जिसमें से प्रमुख है अपना स्वास्थ्य आजकल समाज में सभी लोग पैसा कमाने की वजह से अपने स्वास्थ्य को भूलते जा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाने में नौकरी करने में अपना व्यापार करने में इतना समय व्यतीत करते हैं कि अपने शरीर के बारे में अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना ही भूल गए हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर स्वास्थ ही आपका अच्छा नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे कितना बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है सुबह जल्दी उठना उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है अगर आप सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते हैं योग करते हैं ध्यान करते हैं तो अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा और बेहतर रख सकते हैं